आङो बेंथल हाथायाव सासे पानजाबि दखाननिफ्राय आङो जेकेट गांसे बायनानै लाबोदोंमोन बे जेकेटनि दामा जादों एकस' पयसथ्थि थाखा बे एक्स' पयसथ्थि थाखाखौ आं ओरैबादि साननानै लाबोदों जे जाहाथे बे जेकेटआ जोरोब्ला बेबायदि जेकेटा मोजां होननानै आंबो मालायनो खिथानानै जाहाथे मालायफ्राबो लाबोनो हायो आरो गाननोबो बिराद मोजां आरो गुदुंबो नै दा मेसें जायोब्ला जोङो बे जेकेट नङाब्ला थानो हाया नंखायनो आङो बे जेकेटखौ बायनानै लाबोदोंमोन आरो बेबायदि जेकेटखौ नांगौब्ला आंजों थांफानो हागोन आं खिथाहैनो हागोन आरो बेनिफ्राय खिथानानै नोंबो आरो मोजां मोनबायब्ला आरो नोंबो खिथालांनो हागोन जाहाथे बे जेकेटा दामा बारा बुरजा नङा सातस' पयसथ्थि थाखा आं बेखौनो सोरबा मोजांफोर मोननानै बबाहाय मोनाब्रा होनोब्ला आं खिथानानै हैनो हागोन जाहाथे बेखौ दखानखौ बे दखानाव आं लिंलांनानै नोंनोबो बायना हैनो हागोन आं